ہیلو سر جی آپ ٹریول ایجنٹ بات کر رہے ہیں کیا

میں دانش بات کر رہا ہوں سہارنپور سے جی سر مجھے اناؤ جانا تھا جی جی میں سہارنپور سے جاؤں گا سر

میں سر ود فیملی جاؤں گا جی جی پانچ ہیں پانچ پانچ ہیں

پانچ کے علاوہ اور پانچ اور ہیں دس آدمی ہیں ہم جی جی جی رن سر میں ٹرین ہم ٹرین سے جائیں گے جی جی جی اور ٹیکسی جی اچھا سر مجھے تین دن کے لیے جانا ہے اور ٹرین سے چلے جاؤں گا جی ٹرین سے ہی چلے جاؤں گا جی نہیں ہوٹل کا بھی انتظام ہونا چاہیے جی اس کا کتنا خرچ آ جائے گا جو اس سے علاوہ ہے خرچ ٹرین کا جو ہے اس سے علاوہ اچھا اچھا تو سر مکمل کتنا ہوا یہ جی جی اچھا سر پھر آپ سے بس کہاں بات کرنی ہے آپ سے آ کر کے یہ بات مکمل نہیں ہوئی آپ سر آپ کا آفس کہاں ہے

ٹھیک ہے سر میں آپ کے آفس آ جاؤں گا ٹھیک سر ٹھیک اوکے